हा मां पंहिंजे मनी मेनेजमेंट खे मतलबु हुनजी मेनेज करण लाइ टे चारि हिसनि में डिवाइड कंदो आहियां नंबर वन कुझु पैसो सेविंग में रखंदो आहियां जीअं की पंहिंजे आपदा में ज़रूरत में या मतलबु डेली ख़र्चनि में या अन्य शयुनि में उहो पंहिंजो पैसो रखाए सघिजे ऐं कढाए सघिजे ऐं ख़र्च लाइ कमु अचे नम्बर टू जेको सरप्लस पैसो हूंदो आहे उहो पाणि एफडीअ में ऐं बि हिन ई में रखाईंदा आहियूं ऐं छे जे छो जो मां हाणे रिटायर पर्सन आहियां त इन्हीअ करे पी पी जे अकाऊंट ऐं हिनजी हाणे ज़रूरत काने लोंग टर्म इनवेस्टमेंट जी मूंखे हाणे शॉर्ट टर्म इंवेस्ट्मेंट ऐं डेली पैसो अचे त इन्हीअ करे मां एफडीअ प्रफर कंदो आहियां ऐं कुझु पैसो मतलबु इक्विटी मार्केट में लॻाए छॾियो आहे जेको की पाणि हुन साणि रिटन सां गॾो गॾु ऐं म डीटेन ऐं इहो सालानो ॾींदो आहे जो बि असांजे मतलबु मनी मेनेजमेंट में कमु ईंदो आहे इन्हीअ खां अलावा पंहिंजा सरकारी कमु निकिरंदा आहिनि बोंड्स निकिरंदा आहिनि जेके पाण खे सुठी मतलबु रिटन्स ॾींदा आहिनि त कुझु जेको सरप्लस पैसो हूंदो आहे उहो उन्हीअ सरकारी बोंड्स में लॻाए छॾींदो आहियां जंहिंजी की पंहिंजी सालानो मतलबु इनकम या या चइजे इंटरस्ट चइजे ईंदो रहंदो आहे ऐं उहो बि असांजे पंहिंजे डेली ख़र्चे में कमु अची सघे थो हिन प्रकार सां मां पंहिंजे जेका मनी मेनेजमेंट आहे उहा कंदो आहियां